हेलो नमस्ते जी बोलिए जी मुझे है ना एक चॉकलेट फ्लेवर का कोन चाहिए था

जी वैसे आपके पास कैसी कैसी वैराइटी हैं स्टॉबेरी चॉकलेट है क्या है क्या प्राइस है उसकी लावा वाली फिफ्टी रुपए हाँ ये तो ज़्यादा हो गया तो आप कोई अच्छा वाला बताओ ना कोई अच्छी क्वॉलिटी और अच्छा अच्छा ऐसा नहीं नहीं ऐसा तो नहीं चाहिए मतलब अच्छा हो एकदम जमा हुआ हो और अच्छा फ्लेवर अच्छा होना चाहिए इसमें हाँ चाहिए हाँ चॉकलेट नट्स का कर देना चार और और कौन कौन और कौन कौन सी वैराइटी है आपके पास कुल्फी में नहीं इसके आलावा कौन इसके आलावा कोई वैराइटी है आपके पास कुल्फी आइसक्रीम अच्छा और कौन कौन से है ना ये एक एक पैक पैक कर देना मेरे को चार कोन और एक ये अपने चॉकलेट वाला है ना पैकेज फैमिली पैक हाँ और स्टॉबेरी में नहीं है अच्छा तो मेरी बात सुनो मेरा अभी एक ना चॉकलेट और चार कोन पैक कर दो और इसके आलावा कुछ नहीं चाहिए हाँ वो स्टॉबेरी वाले कर दो उनकी क्या अमाउंट कितना हुआ बता दो हमें ऑनलाइन पेमेन्ट कर दूँ चलेगा हाँ दो सौ वाला हाँ तीन सौ बीस रुपए हाँ कुछ भी दे दो चलेगा अरे कुछ भी चलेगा कैसा भी पैक कर के दे दो

हाँ ठीक है मैं करता हूँ जमा